अगर अहाँ हमरासँ हमर पसन्दीदा ब्लॉगके बारेमे पुछए छिऐ तऽ हम कहब जे हम यूट्यूब पर हलाँकि बात छै जे टेक्नोलॉजी एते आगा बढ़ि गेलै जे आब अखबार नहि पढ़एके समय मिलैत छै नहि पत्रिका पढ़एके समय मिलै छै हलाँकि पढ़ैए छिऐ पर ओते नहि से हम देखैत छी यूट्यूब पर ब्लॉग आ ब्लॉग हमरा एकटा सामान्य ज्ञानके सामान्य ज्ञानके विषयक टी के शिक्षक यऽ शिक्षक छथि अङ्कित अवस्थी जी छथि हुनकर हम ब्लॉग देखैत छी कऽ कहिओ कहलकए ब्लॉग बनबै छथि अगर कतहुँ घुमए लऽ जाइत छथि तऽ तीर्थ स्थान पर या कतहुँ एहन बढ़िआँ जगह तऽ शिक्षक छथि तऽ बढ़िए जगह जाइत छथि से हुनकर हम ब्लॉग देखैत छी हुनकर जे भी ब्लॉग होइत छै बड़ा मतलब किछु सिखए लऽ मिलत अहाँकेँ किछु ज्ञान मिलत किछु जानै लऽ अलग अलग जगहके भारतके अलग अलग स्थानक भौगोलिक भौगोलिक दृष्टिकोणसँ जानएके अवसर प्राप्त होएत अहाँकेँ आओर एहने सभ बहुत बढ़िआँ ब्लॉग आ कोनो भी अनुपयोगी ब्लॉग ओ नहि बनबै छथिन ओ जे भी ब्लॉग बनबै छथिन किछु ने किछु बहुत अच्छा कन्टेन्ट बहुत अच्छा अच्छा बात बाजए छथिन आ बहुत जानकारी आओर किछु ने किछु सिखए लए मिलए छथि हुनकर ब्लॉगसँ हमरा तय हम हुनकर ब्लॉगके बहुत पसन्द करैत छथि